आमच्या वाठारांत चडशे मोबायल फोनूच यूज करतात चडशे लोक मोबायल फोनूच यूज करतात लँडलायन चडशे यूज करिनात कित्याक आतां वचत थंयसर नेटवर्क कनेक्शन हें सगळ्यांत बरें आसा हांव रेडमी फोन यूज करतां आनी रिलायंस कनेक्शन यूज करतां म्हाका तरी खंयसरी वचत जाल्यार केन्ना प्रोब्लम जावंक ना सो त्या खातीर हांव रिलायंसूच यूज करतां आनी घरा कडेन पासून बरी रेंज मेळटा सो हांगा लागीं टावर आसलेल्या खातीर कांय प्रोब्लम येना सो त्या खातीर रिलायंसूच यूज करतात